देश में अस्पताल बहुत ही बेकार था कोविड नाइन्टीन से पहले देश में हमारे देश में अस्पतालों में बहुत ही बेकार व्यवस्था रहती थी जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी जिसमें कोविड महामारी समय हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसमें बहुत ही लोग मारे गए थे लेकिन कोविड नाइन्टीन के बाद हमारे अस्पतालों में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ और अज हर चीज़ की व्यवस्था दी जाती है चाहे वो गवरमेंट हो चाहे प्राइवेट हो हमारे यहाँ का गवरमेंट अस्पताल भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर सारी व्यवस्था है जिसमें हमारे गाँव वालों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर ऑक्सीजन तक की ऑपरेसन से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था है इसमें हमारे लोगों को कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता है